खेल कूदमे सरकारके बढ़ावा देना चाही मतलब कोनो भी जे खेल होए छै जाहिमे जेना बैटे बॉल भए गेल ओहिमे अहाँकेॅं बैट चाही बॉल चाही विकेट चाही जाहिमे मतलब हर चीजमे पैसा लागै छै जाहिमे सरकारके देना चाही या कोनो नेता के केकरो दिए जे करना चाही जेना मतलब बैडमिंट ने भए गेल ओहो मे बैडमिंटन कॉर्क खेलाइ छै फेर टुटि जाइ छै फेर वएह कॉर्क ख़रीद के लाबू ओहो मे पैसा लागै छै जेना कबड्डीए भए गेल या किछो भए गेल मतलब कबड्डीए मे जेना लए लीअ जे कबड्डीए मे केकरो किछु भए जाइ छै तबियत ख़राब आर किछु भए गेल ओहो मे इलाज करबऽ परै छै हरेक तरह से मतलब विचार होइ छै जेना कबड्डी भए गेल हॉकी भए गेल हॉकियो मे हॉकी खरीदू दू गेंद खरीदू हर तरह के मतलब होइ छै जे अहाँ लग मे हर चीज मे पैसा लागै छै ई सरकार के ओना देना चाही कोनो नेता तरे या कोनो मुखिया जी के या केकरो भी हर चीज मे मतलब अथी लागै छै बैटे बॉल खरदै छियै मतलब ग्यारह गो प्लेअर ई तेकर बाद की कहै छै अहाँके बैट बॉल गेंद हराबै छै फेर गेंद लाबू ओहोमे तऽ पैसे लागै छै हर चीज के मतलब अपना होना चाही जे मतलब हँ जे मतलब आगे मतलब स्वास्थ्य भी अच्छा रहै छै खेलय कूदय सॅं मोनो लागल आदमी मनोरञ्जनो भेल हर चीज के मतलब होइ छै जे मतलब खेलूँ कूदूँ सबके मन करय छै जे हँ इ खेलबै ओ खेलबै सरकार छूट करने छै अहाँ बात नहि छै सरकार हर तरह के छूट करने छै लेकिन पैसा ओहो लगाबै छै जेकरा बारेमे हम की बतैब ई बैडमिंटन भऽ गेल क्रिकेट भए गेल कबड्डी भए गेल हॉकी भए गेल हर हर तरह के खेल होइत छै